हम अपन गायनके अभ्यास अपन गुरुजीके साथ करै छथिन हमर गुरुजीके नाम अछि रामू अवस्थी सर ओ आबै छथिन तऽ हम अपन गायनके अभ्यास करैत छियनि हुनका सङ्ग बैठके आ ओ हमरा सिखाबैत अछि आओर हम भोर साँझ कऽ भी रिभाइज करैत अछि दू तीन घण्टा आओर जब हमरा टाइम मिलैत अछि तऽ हम तखनो रिभाइज करैत अछि आओर हम हारमोनियम गिटार तबला सभपर रिभाइज करै छथिन आओर जब हमर घरमे जे भी हमरासँ पैघ अछि हमर भैआ हमर दीदी हुनको साथ हम रिभाइज करैत छथिन कखनो कखनो फोनपर टीवी पर भी हम लोकगीत गाबैत साथमे लोकगीत गाबैत छथिन आओर अपन रिभाइज करैत छथिन तबला तबला बजाके भी हम अपन गायनके रिभाइज करै छथिन हारमोनियम बजाके भी आओर बहुत तरीकासँ हम रिभाइज करैत छथिन कखनो अकेला बै बैठल छी तऽ हम अपन गायनके रिभाइज करैत छथिन आओर बहुत